हम पहली बार वोट गिराने जा रहे हैं तो कैसे कैसे गिराएंगे क्या क्या करना ओ ओ ठीक ठीक बता दिए हँ ठीक है इतना वोटर अथी में नाम रहेगा आ अपना जो है सो आधार कार्ड ले लेंगे आ तब हम आ कर वोट गिराएंगे गिराए हैंं तो हम सीखे जानकारी लिए ठीक तो कौन सब कौन सब सरकार को दिया वोट आ हम तो दिया मोदी सरकार को वोट हाँ तो सोच समझ को वोट दिए अच्छा काम करेगा तब हमर देश में विकास होगा तब सब तो सोचेंगे समझेंगे हाँ हाँ हाँ सोच समझ को दिए वोट जो ओ देश को विकास होगा आ अपना जो भी कार्यक्रम की योजना नहीं पहुँचता है तो वो जो है सो पहुँचाते हैं अपना तक सुविधा हुआ ना हँ तब कोनो चीज अब सबको आ गया है समझ में जे कौन अच्छा है कौन खराब है कौन किसको बनाएंगे जे हमर देश खड़ा रहेगा ठीक रहेगा गिरेगा नहीं सरकार तो अब से इस हँ राशन ठीक जे भी योजना भी आता है तो खाता तक हमको पहुँचाते हैं तो हमलोग को सुविधा मिलता है ठीक रहते हैं तो हमलोग जो है सो कार्यक्रम बढ़ियाँ से हो जाता है हाँ हाँ हाँ जी हाँ हाँ हँ हँ ठीक है सीखते हैं सीख गए हैं तो वैसे किए हँ ठीक है तो अपना अच्छा से सोच समझ को सबको समझाइए सोचिए जे किसको देंगे तो हमको अच्छा देश रहेगा देश चलेगा हमरा देश में विकास होगा